भारत में सभिनि खां वॾियो त्योहार दीवाली मल्हाई वेंदी आहे दीवाली ॾाढी सुठे सां मल्हाए वेंदी आहे हिन में ॿारनि खे ॾाढो इंतिज़ारु रहंदो आहे छुट्टियूं ॾाढियूं मिलंदियूं आहिनि स्कूल जूं इन में ॿार ॾाढा ख़ुशि थी वेंदा आहिनि कि असां फटाका ॿारींदासीं दिया जलाईंदासीं हिन ॾींहुं छा थींदो आहे भॻवान राम रावण खे ई मारे करे अयोध्या वापसि लोटींदो आहे सीता खे भॻवान रावण जे वस में हूंदी आहे उन खे छॾाए वेन करे अयोध्या लोटींदो आहे इन में राम लक्ष्मण ॾाढो युद्ध लड़ंदा आहिनि ॾाढी ख़ुशी थी वेंदी आहे जंहिंमहिल अयोध्या लोटींदा आहिनि अयोध्या वासी घर खे ॾाढो सुठो सफ़ाई करे ॾीया बारींदा आहिनि ॾीया बारे भॻवान राम जी पूजा कंदा आहिनि जंहिं करे ईअं दीवाली ॾाढी सुठे सां मल्हाई वेंदी आहे दीवाली जे ॾींहुं असां बि सिंधी माण्हू घर में लक्ष्मीअ गणेश सरस्वती माता जी पूॼा कंदा आहियूं ॾाढनि महिननि पहिले घर जे कुंडु पासा सभु सफ़ाई कंदा आहियूं ॾाढो या बाज़ारि वञी करे ॿारनि खे नवां कपिड़ा वठी ॾींदा आहियूं ऐं घर जा जेके नवां धनतेरस ईंदी आहे ॿ ॾींहं पहिले उन धनतेरस ॾींहुं चईंदा आहिनि कि स्टील जो बर्तन वच वठिणो खपे या चांदीअ जो कुझु सामान या सोनो वठिणो खपे इन ॾींहुं ॾाढा परिवार धनतेरस ॾींहुं बाज़ारुनि में वेंदा आहिनि ऐं घर जे लाइ कुझु नई शइ वठंदा आहिनि हिन तरह सां दीवालीअ जो त्योहार ॾाढो सुठो मल्हाए वेंदो आहे दीवालीअ जे ॾींहुं असां ॾाढा सुबुह खां वठी करे घर में ॿाहिरि चांउठि ते रंगोलियूं मल्हाईंदा विछाईंदा आहियूं रंगनि सां मस्तु प्रकार जा सुठे प्रकार जा नमूना ठाहींदा आहियूं हुन में असां रंगो रंगनि जा ठाहे करे वरी अची करे ॾीया बारींदा आहियूं उन्हनि खे ॾीया बि असां बढ़िया तरीक़े सां नवां नवां बाज़ारि मां ॾीया वठींदा आहियूं ऐं मिट्टीअ जी लक्ष्मी मिलंदी आहे हुन खे बि वठी करे असां घर में सॼाए करे मस्तु त्योहार सॼाईंदा आहियूं ईअं दीवाली मल्हाईंदा आहियूं